बच्चे का दौड़ना इस्कूलों में सिखाया जाता है क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहें अच्छे रहे और अनेक रंग का बीमारी होता है वो सब नहीं होता है बच्चों में बच्चे स्वस्थ रहते हैं इसलिए उनको दौड़ना सिखाते हैं और दौड़ाते हैं बच्चे स्वस्थ रहते हैं दौड़ने से कोई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है इसीलिए बच्चे स्वस्थ रहते हैं इसीलिए ये सब दौड़ना सिखाते हैं दौराते हैं खूनो खून चालू रहता है खूनों में कोई प्रोब्लम नहीं होता है बच्चे का सब जैसे दौड़ना धूपना अच्छे रहते हैं बच्चे दौड़ने धूपने से उनके अंदर में जो कोई चीज कमी कैल्शियम का कोई चीज का कमी रहता है वो सब कमी नहीं होता है दौड़ने धूपने से अच्छे रहते हैं स्वस्थ रहते हैं बच्चा तंदुरुस्त रहते हैं इसीलिए दौड़ना धूपना सिखाया जाता है स्कूलों में और दर दौड़ते हैं बच्चों लोग और खेलते हैं दौड़ धूप करते हैं खेलते हैं बच्चों का भी अच्छा लगता है दौड़ना धूपना और खेलना उसको भी अच्छा लगता है बच्चों को भी और बीमारी का भी सामना करना पड़ता है अच्छे रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं दौड़ने धूपने से स्वस्थ रहते हैं इसीलिए दौड़ते धूपते हैं बच्चे खेलते हैं इसीलिए इस्कूल में सभी तरहों का खेल सिखाया जाता है बच्चों का लिए स्वस्थ रहने के लिए अच्छे रहने के लिए सिखाया जाता है स्कूलों वो बच्चे सीखते हैं सभी अच्छे लगते हैं बच्चों का सीखना और खेलना धूपना जो भी होता है सब अच्छे लगते हैं बच्चों का